शहरमे हम रहैत रहलियै तऽ हुवां हम कैंटिनेमे काम करैत रहलियै तऽ हुवां हम पहिले बनबैत पोहा बनेलियै इडली बनेलियै डोसा बनेलियै साम्भर साम्भर रस सुशीला कथी मतलब कि बहुत ई सब समोसा भी बहुत अच्छा बनेली हम इ़डलीमे तऽ चाउरके धोके तऽ उहो बहुत गरम करै छै ओहोमे चटनी आओर नारियलके बनै छै शहरमे बम्बईमे हुवां नारियलके बनै छै आओर कथी कहै छियै वहाँ डोसो बहुत बढ़िआँ लगै छै खाइमे रोटी लेखा बनबै छी ताबापर डोसा चटनियो बहुत अच्छा आबै छै पोहा भी बनैली हम हुवां बम्बइमे कैंटिनमे मरचाइ काटि दै छियै बदाम धऽ दै छियै ओइमे चूड़ाके फुला दै छियै तऽ चूड़ाके फुलाके तऽ ओइमे पियरका रङ्ग धऽ दै छियै उहे फुलाके आओर पातर पातर तुलसीके चाहे किछोके पत्ता धऽ दै छियै एतना अच्छा लगै छै पोहा खाइमे बहुत अच्छा लगै छै पोहा खाइमे पोहा इटली साम्भर बहुत अच्छा लगै